हमारे हियाँ भइया भईंस हैं गाय भी हैं उसको पानी के लिए हउदा जो हैं ओका धोना धोय दो ओहका पशुहार डालेंगे ओकरे चारा भी डालेंगे ओका खिलाएँगे ओका बान्हे को गर्मी के सीजन हैं ओका दूनो प्रकार से नहलाएँगे पाँच में दस मिनट हैं ओका टहलाएँगे धुलाएँगे तीन बजे से पाँच बजे तक चारा ऊ सब खाते हैं गर्मी बहुत हैं ओका सफाई गोबर सब ओका झाड़ू झाड़ू लगाते हैं फिर लोग का बैठने के लिए ओका ठंडा भईंस जऊन हैं बहुत गर्मी था हम उसको चार बजे से पाँच बजे तक चारा खिला खिलाते हैं उसमें पशुहार डालेंगे हरा चारा भी हैं भूसा भी हैं मिलाई के खारी आटा भी मिलाई के खिलाएँगे सबको

धीरे फिर पाँच बजे से ओका भईंस को पानी लिए बच्चा छोड़ेंगे बच्चा पी लेंगे को फिर पानी से धोएँगे ओका कपड़ा लगाए के ओका पोछेंगे फिर डेरी के बल्टी बाल्टी से पानी न आए ला का पोछे रूमाल से रूमाल से ओका धो बल्टी पोछेंगे तो भईंस लगाएँगे फिर डेरी पास दूध जाते हैं यही सब होते हैं

खिलाए पिलाए के फिर उनके सबके अंतै डालेंगे बाँधने के लिए और खेती के अब धान के सीजन आए थे बहन भी डालेंगे धान पानी बरसेंगे तो तब ऊ खेत जोताई जाए धान लागेंगे कर तो पैदा हो जाएगा खाने के लिए दाइट थोड़ा थोड़ा बेचिन बिचाय भी जात जाते हैं थोड़ा फिर भी ये इसी खेती पे आलू भी लागता लेहसुन भी होता धनिया भी हरा धनिया बोने के लिए पालक भी हरा थोड़ा थोड़ा तो बो लगाने के लिए हो सरसों सरसों के सरसों बोए ओ सरसों बोए बाेते हैं तो तेल होइ जाता घर पे ढेर सुविधा हो जाते हैं खेती के मुराइ मुराई भी बो देंगे पालक भी थोड़ा इसी थोड़ा थोड़ा सब चीज बोना के बोइ जाएँगे हो जाएगा थोड़ा बहुत